हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको सरदर्द है हो रहा है क्या पानी सही से पी रहे हैं कितने लीटर पीते हैं दिन में नहीं नहीं आप आज ग्लास लेकिन एक ग्लास पिए पानी एक दिन में आज वो बाहर की जंक फूड बहुत वग़ैरह खाते हो आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते है ना आप एक काम कीजिए कल सुबह आठ बजे हमारी मेडिकल खुलती है आप आ जाइए आपका थोड़ा माइग्रेन टेस्ट कर लेंगे बाक़ी भी कुछ टेस्ट कर लेंगे उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है अभी क्यों सरदर्द है इतना ज़्यादा होता है आप तो खाना पानी भी छः सात गिलास पीते है जंक फूड नहीं कभी इसके बाद भी आपकी तबियत क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं क्या आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं क्या इसकी वजह से भी हो सकती है ओहो इस लिए आय थिंक हो रहा है आप एक काम कीजिए कल सुबह आठ बजे आ जाइए हमारे इधर मैं हूँगी आप होंगे आपकी ट्रीटमेंट माइग्रेन वग़ैरह टेस्ट कर लेंगे देखते हैं इसके बाद मैं दवाई दूँगी आपकी ठीक हो जाएगी आज बहुत ज़्यादा हो रहा है क्या आप एक काम कीजिए आज अभी तक ना कल सुबह आने तक आप पानी पीते रहना कोई भी बाहर का खाना मत खाना फ्रूट्स पानी वग़ैरह पीते रहना कल सुबह आएंगे तो मैं यहाँ पर मेडिसिन दवाई वग़ैरह दे दूँगी आपकी ठीक हो जाएगी आपका माइग्रेन भी टेस्ट कर लेंगे थोड़ा

हाँ आप एक काम करें आपकए घर के पास कोई मेडिकल है आप स्टोर पर जाइए आप जा कर मुझे उधर कॉल करिए मैं आपको यहाँ पर इनको मेडिसिन बता दूँगी आप ले कर आ जाना हाँ हाँ रखो हाँ हाँ